फर्स्ट मॅरेथोन रेसी प्रॅक्टी प्रिपेर जावपा खातीर हांयें कितें केलोलें फस्ट बेसीक एक्सरसायज केलोली डीप ब्रिदिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसायज हें सोगलें केलोलें आनी मेरेथोना रेडी जालोलें आनी जेन्ना मॅरथॉन रेस स्टार्ट जाली तेन्ना फर्स्ट स्पीड गेन धांवलें मागीर मिडल स्लो आनी मागीर स्लो धांवलें अप डावन आहा तिंगा खूंय देंवती हा थिंगां स्लो धांवल्या पासून आपशी रोकडी पावताय खूंय चोडटी आहा थिंगां एक एक पाट चलोन वोचपा पडटा कित्याक ती चोड चोड वयर वो चोड एश को डीप आसता सो तेका लागोन चलो गेल्यारूय ओदी बोरें कित्याक तूं मुखार टायर्ड जायना आनी एशे कोन्नू मुखार खूंय स्लोप आहा थिंगां इजिली रेस घेवपा मेट्टा आनी फ्लॅट रोडाचे पासून धांवपाचे नॉर्मल स्पिडीन धांवपाचें आनी एशे कोन्नूच कोरून करून तूं नॉर्मल स्पिडीन धांवलें आनी मागीर तूं गे मुखार रेस गेन धांवलें जाल्यार तूं जिंकपा शेकता